हेल' औ मेदाम नोङो इउ एन एकाडेमिनि फोरोंगिरि ना जोङो बड'लेण्ड रादाब निफ्राय बुंदोंमोन मेदाम औ आमफ्राय मेदाम दाख्लैहायसोथ' क्लास टेन नि आमफ्राय क्लास थुयेल्भनि रिजाल्ट होनानै थांबाय नङा होमबा होमबा नों मा सानो नों नों मा सानो नोंसिनि इउ एन एकाडेमिनिफ्राय रिजाल्टनि कुयालिटिफ्रा जाय नाखि गुनफ्रा बेसेबां जागासिनो दं फोरोंनायफ्रा माबादि जायो

गोजोन्नाय थाबाय मेदाम नोंथांनि इउ एननि थाखाय खिथानायनि थाखाय ओमफ्राय मेदाम नोंथाङाबो थाखो जिफ्राव थाखो जिनैफ्राव माबा मोनसे साबजेक्ट फोर फोरोङो नामा आथसा होमबा नोंनि साबजेक्टआव बर'याव स्टुदेन्टफ्रा साबोसे दाइनजिनि गोजौयाव लाखिनो हादों आथसा आथसा होमबा दसजनसोआ लेटार मोन्नाय जादोंना नोंनि साबजेक्टआवबो होमबा मेदाम मेदाम नों एवार्द मोनसिगोन बादि मोनो नामा आसाम गभमेन्ट निफ्रायलाय बेस्ट थिसारफोर आथसा नोंथाङा इउ एन आव फोरोङो हिसाबै इउ एन निखौ मोजां होनबाय दा नोंथांमोननि स्कुलनि रुजुनायाव आलदा स्कुलफ्रा बिसिनिया साबसिन जायो ना नोंसिनि स्कुला साबसिन जायो नों बेखौ एसे खिथानो हागोन नामा होमबा मेदोम नोङो मोनसे कुइसन लास्ट होनबावदो दे जोंनि जायगायाव जेन'बा मोजां कवालिटि इडुकेसन होनो थाखाय सोलोंथाइखौ मोजांसिन खालामनो थाखाय नों गथ'फोरखौ मा मोनसे खौरां हरनो सानो माबादि फरायनांगौ बेखौ मा होन्नानै फोरमायनो सानो

जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय मेदामनिसिम नोंथांनि बेसेनगोनां समखौ जोंनो दसे होनायनि थाखाय